पहिने जे हेलय रहियइ बहुत एकदम हेलय रहियइ कि हेलते हेलते हाथ पयर दुखा जाइ रहय पूरा फ्रेश भए जाइ रहय देह हाथ एकदम मोन एकदम हल्लूक भए जाइ रहय ओतना तेनय रहय आब आब कहब तऽ कहबइ कि पानि लै लऽ आबय छै पोखरिमे जाइ छै तऽ कहय छै डरे लागय छै केना कऽ नहबऽ केना कऽ जेबऽ हाथ पकड़ि कऽ लै जाइ छै तऽ ओहो नहि जा सकय छै हमरा आरो एक बच्चासँ तऽ हेल कऽ तब देह छै अखनी नाकि कुछो नहि होइ छै एखनी आब देह छै एकदम सुस्त रहय छै आओर नहि तऽ तखनी बच्चा सब एखनीने कहब तऽ कोनो बच्चा हेलय सकय छै पोखरियेमे जे छै तऽ डर लागय छै आबके बच्चा सब सबके एकदम कमे दिन नहबइ छै की करतइ व्यवस्था नहि छै सरकारके सबकुछोके तऽ की करबय हँ नहबय छै बुझिये ने की करबइ